हाँ मैं दस से ले के दस लाख तक की पाँच संख्याएँ बोल सकती हूँ पाँच सौ पंद्रह छः सौ बीस आठ सौ पंद्रह चार सौ बीस दो सौ सोलह